कथक नृत्य उत्तर प्रदेश जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य आहे ही नृत्य शास्त्रीय जो दरिजो ॾे थो हिन नृत्य में माण्हुनि जो पहरावो अलॻि अलॻि हूंदो आहे हिन नृत्य हिन नृत्य खे माइयूं ऐं भाइयूं ॿई करे सघनि था कथकली नृत्य प्राचीन नृत्य शैली आहे इन्हनि जो पहरावो अलॻि अलॻि कोन थींदो आहे ऐं इन खे साजे शृंगारे तयारु कयो वेंदो आहे हिन नृत्य खे केरल जो प्रमुख नृत्य आहे भांगड़ा भांगड़ा पंजाब जो लोक नृत्य आहे जॾहिं पंजाबी लोहड़ी कंदा आहिनि त हे नृत्य कंदा आहिनि ऐं ई नृत्य घणो ई रौनक वारो नृत्य आहे भरत नाट्यम हिकु भारतीय नृत्य शैली आहे हिन नृत्य खे तमिलनाडु भारत में कयो वेंदो आहे ऐं हे नृत्य धार्मिक आहे इन्हनि जो पहरावो सिल्क जी साड़ी हूंदो आहे